दा साख्रि मावनायनि सेंग्रा सिख्लानि साख्रि मावनाय मानो एसे मोजां मोजां लेखा फरायनाय एम ए बिए पास जानाय गासैबो मानसिफोरानो साख्रि गैया बाख्रि गैया ओरैनो गोदोसोनानै थाजोब्बाय सोरबा एम ए पास जानायब्लाबो सोरबा बेटारी ड्राइभार एफे ड्राइभार गारि ड्राइभार जानानै जानांनाय आरो सोरबाफोरा बिदिनो पि इउ पास जानायफोराबो हाजिरा हुजिरा मावनानै जानांनाय जालांखो मानो होनोब्ला साख्रिफोरखौ मोननांगौनि बेलायाव एप्लाइ खालामब्लाबो खाफाल गैयैया मोना खाफाल गोनाङा मोनो दाख्लैसो एसे होनानै माखासे मानसिफोरा साख्रि बाख्रिखौ सेंग्रा सिख्लानि समाव इसे मोनलांबाय साख्रि मोननायनि बेलायाव सेंग्रा सिख्लाल' नङा बोराइब्लाबो एसे बैसो जानाय एसे बुरैहांब्लाबो मोननांगौ बेलायाव मोननांगौ नाथाय मानो मोना साख्रिआबो पस्ट फोरानो गैला अफिस गोदान बानायनाय गैया अफिस गोदान गोदान बानायनांगौ इन्डास्ट्रि गोदान गोदान बानायनांगौ बिदिनो बेफोरबायदिब्लासो थाखा फैसाया बुरजा बाहायनानै होनो हानांगोन होनब्लासो साख्रिनि पस्ट आबो फैगोन होनब्लासो साख्रिफोरखौ मानसिफोरा मोनस्रांगोन मानसिफोरा साख्रि मोनैनि थाखै मानसिफोरा बारा जाबाय इन्डास्ट्रि खम जालांबाय बेनि थाखायनो मानसिफोरा साख्रिफोरखौ मोनला ओरैनो गोदोसोनानै थाजोबलांबाय गिदिर गिदिर फरायनाय थाब्लाबो ओरैनो फरायनानैल' थानांबाय जेबो मुलाम्फा थिखांनो हायाखिसै साख्रि लानानै जेबो उननुथि खालामनो हायासै ओरैनो फरायबाय ओरैनो गोदोनानै थालांजोबबाय ओरैनो बिमा बिफानि सायाव थाखा गारहोनानै फरायलांनायल' जाबाय बिमा बिफाखौ नायफिननो हानाय खमथा गैला गसंनानै बिमा बिफानि न'खरखौ सोलिलांनो हानाय साख्रि लानो हानायनि खमथा गैला बेफोरबायदिखौ मोननो होननानै लेखा फरायदोंमोन साख्रि बाख्रिखौनो मोनाखिसै ओरैनो बेखार जालांजोबबाय मानसिफोरा फरायनानै ओरैनो गोदौग्लायनानै जालांजोबबाय बेफोरखौ इन्डास्ट्रि गिदिर गिदिर बानायनानै होनांगौमोन अफिस गिदिर गिदिर बानायनानै पस्ट बानायनानै होनांगौमोन दा साख्रिखौनो मोननो थाङा ओरैनो गोदोसोनानै थाजोबनाय जालांबाय